मैं बोल सकता हूँ दस से दस लाख के बीच की पाँच संखियाओं का नाम ग्यारह एक सौ एक दो सौ बाईस चार हज़ार पाँच लाख